चित्रकारी हमारे यहाँ सबसे अहम माना जाता है हमारे गांव में भैया दूज को पूरी आँगन की लिपाई होती है उसके बाद उसमें अच्छी तरह से सब सजाया जाता है बहुत सुंदर बनाया जाता है उसके बाद हम लोग वहां बैठकर पूजा करते हैं दीपावली में घर में पुताई करके उसके बाद कलश बनाया जाता है स्वास्तिक बनाया जाता है हर एक तरह से चित्रकारी की जाती है फिर रात में पूजा होता है और दीवारों पे जब पुताई होती है उस समय दरवाजे के दोनों बगल कलश बनाया जाता है फूल मेल ऐसा बनाकर सजाया जाता है हर छठ में कोई भी पूजा बिना चित्रकारी के नहीं होती है हमारे यहाँ शादियों में भी जब शादी होती है तो एक कमरे में अच्छा सा बनाया जाता है उसे कोहोबर हम लोग कहते हैं उसे बहुत ही बारीकी से सजाया जाता है देखने में बहुत सुन्दर लगता है और कोई भी ऐसा त्यौहार जैसे एकादशी आती है उसमें भी हमारे यहाँ चित्र बनाया जाता है शहर में इसकी मान्यता हो या ना हो लेकिन देहात में अब भी इसकी मान्यता है और मिट्टी के घर को पहले मिट्टी से पुताई की जाती है उसके बाद उसे हर तरह के रंगों से सजाया जाता है फूल बनाया जाता है किनारी बनाई जाती है तो देखने में बहुत ही प्यारा लगता है दीपावली में हमारा यहाँ पहले दरवाजे पर रंगोली बनती है एक बहुत बड़ी रंगोली दरवाजे पर बनती है उसके बाद एक आँगन में बनती है उसे लड़कियां रंग बिरंगे रंगो से बालू चावल ऐसा सब मिक्स करके रंगोली बनाती हैं देखने में बहुत प्यारी लगती है फिर एक रंगोली मंदिर में बनाया जाता है ओ रंगोली थोड़ा छोटी रहती है बनाकर फिर उसके बाद पूजा होती है तो इस तरह हमारे देहात में कोई भी पूजा बिना चित्रकारी बिना कोई बनाए चित्र बनाए या प्रिंट किए कोई भी काम नहीं होता है चित्रकारी हमारे यहाँ का सबसे अहम हिस्सा है घर को अगर आगर ऐसे से लिपाई होती है तो उसमें भी चित्रकारी फूल बना देते हैं या कुछ भी बना देते हैं जो देखने में अच्छा लगता है और देहात में अब भी कहीं कहीं कच्चे मकान हैं तो कच्चे मकानों में पुताई करने के बाद जब चित्रकारी करो तो उसकी अलग ही देखने में अच्छा लगता है इस तरह चित्रकारी हमारे यहाँ का सबसे अहम हिस्सा है और चित्रकारी चाहे जो भी हो उसे चाहे रंगों से सजाओ या चावल का आटा पीस कर उसमें रंग मिलाकर बनाओ भाई दूज में चावल के आटे में रंग मिलाकर फिर चित्र बनाया जाता है तो वो महीनों तक वैसे ही बना रहता है जैसा की बनाया जाता है उसे हम लोग बहुत ही मेहनत से करीब दो ढाई घंटे लगते हैं उसको बनाने में उसे बनाते हैं उसके बाद फिर भाई दूज की पूजा करते हैं और दीपावली में तो पूरा दिन लड़कियां यही रंगोली में ही लगी रहती हैं और बहुत अच्छे से रंगोली बनाती हैं जो दिखने में बहुत ही प्यारी लगती है शहरों में तो हम जानते नहीं कि वहां क्या होता लेकिन हमारे गांव में चित्रकारी की मान्यता अब भी बहुत ज़्यादा है ले आप